एह् घरै आह्ले शुरू शा गै साथ रेह् आक्खने दा मतलब एह् ऐ कि कदें उ'नें एह् नेईं जे जेह्ड़े कम्मै च बी हत्थ पाया में जां जेह्ड़े कम्मै बी अ'ऊं करने गी गेआ घरै आह्लें म्हेशां साथ गै दित्ता ते एह् कोई पुच्छने आह्ली गल्ल गै नेईं ऐ कि स्पोर्ट करदे नेईं करदे ओह् ते ओह् ते म्हेशां मेरी स्पोर्ट कीती गै म्हेशां जदूं दा जनमा दा अजें तक स्पोर्ट गै न करै दे पैसे बी खर्चा दे ते बड़ी स्पोर्ट करदे घरै आह्ले घरै आह्लें दा कोई मकाबला गै नेईं ऐ भगवान हुंदे यरा स्हेई गल्ल तुगी सुनां उं'दा हाबी दी गल्ल ते हाबी केह् ऐ हाबी ते में अपनी मर्जी कन्नै गै चूज कीती घरै आह्लें दा बस उ'यै जे करना कर जे तेरी मर्जी ऐ उ'यै करने गी आखदे चलो अपनी पसंद गी स्पोर्ट करदे न शैल घरै आह्ले न बड़े सोह्ने घरै आह्ले न मेरे उं'दा मुकाबला गै नेईं ऐ इस दुनिया च एह् नेह् घरै आहले सारें गी थ्होन ते कदें स्पोर्ट उ'यै साथ दिंदे गै न ते हर चीजै दा साथ दिंदे ते इसदे च बी अ'ऊं जेह्ड़ा कम्म करै दा फोटो फोटू खिच्चनै आस्तै बी शैल साथ स्पोर्ट ऐ खासकरियै मेरी मां ते बब्ब दोनों दा ठीक ऐ फ्ही